गोदोनि निउस सेनेलफोराव एसेबां माने डेभल'प एबा दावगानाय गैयामोन बै सेनेलफोराव जेरै मोनसे खौरां लानोब्ला बै जायगायाव थांनानै थांनानैसो एबा माबानानैसो खबर मोजां गाज्रि गासैखौबो सोंनानै रायज्लानासो खबर लाहै नांगौमोन नाथाय दानि जुगाव इसेबां माने थांलायनांगौ एबा थांनानै भिडिय' एबा माबा खालाम रेकर्ड खालाम हैनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय दानि जुगाव सोरबा फेसबुक एबा युटुब इनस्टाग्राम टुइटार बायदिफोराव बिदिनो आपल'ड होबानो सेकेन्ड मोनसेयावनो गासैबो निउस एबा ससियेल मिडियाफोरा मोनजोबो आरो निउस होनो मोनो गोदो निउसफोरा जेरै

मा होनो गोबां फाराग दं आरो गोदोनिजों दानिजों जेरै बै गोदोनि होननानै बुङोब्ला गोदोनियाव

गोदोनि निउसआव जेरै भइस क्लियार नङा माबा खेबनाय केमेरा भिडिय'फोरा क्लियार नङा माखासे माबाफोरा गोबां इसुस एबा प्रब्लेम्स जायो आरो फ्रायनि थाखाय गोदोनि दिनाव ससियेल मिडियानि फेसबुक टुविटार इनसा्टाग्राम बिदि युटुब बायदिफोरखौ बांद्राय बाहायनो रोङामोन नाथाय दानि जुगाव इन्टेलिजेन्ट डिजिटेल जुगाव दा बुंनांला आरो नै आपल'ड होबाय नै दानो मोनबाय दानो नुसै अबावबा माबा प्रब्लेम जादोंबाबो नै दानो आपल'ड होबाय दानो नुसै बिदि आरो गोदोनिया गोदोनियाव निउस सेनेलाव बबेबा मोनसे खेला एबा माबा जादोंब्लाबो बेखौ दिनै खेबहैनानै गाबोन अखानायैफोरसो नुनाय आरो आपल'ड होनानै नुनाय आरो नाथाय दानि जुगाव लाइभ होनानै डाइरेक्ट नुयो आरो